बर्तन केना धोइत छै सर्फसँ धोइत छै साफ सुथड़ा करैत छै प्रेमसँ राखल जाइत छै ओकरा बर्तनकेँ बर्तन राखयवला छै राखैत छै ओरिया कऽ प्रेमसँ बर्तन धोइ कऽ साफ सुथड़ा कऽ कऽ ओकरा प्रेमसँ रखलहुँ ओरियाके